जेना हमसभ अपना घरपर सँ कखनहु काल असम गोहाटी दिश चलि जाइ छी घूमै तूमैके लेल या बंगाल दिस चलि जाइ छी या कर्नाटका साइडमे जाइ छी तऽ ओम्हुरका भाषा किछु आओर रहै छै हमरसभक भाषा किछु आओर छै जेना हमरासभके किछु इंग्लिश जनै छी किछु हिंदी बाजि लै छियै मैथिली तऽ हमर अपन निजी भाषा छी ओम्हर गेलहुँ तऽ हमसभ ओतेक अंग्रेजी तऽ बाजि नहि पबै छियै जे अंग्रेजी बजबै मैथिली तऽ बुझबे नहि करै छै ओसभ और हिंदी भाषा जे छै से किछ आदमी बुझबो करै छै तऽ ओकरा नजरअन्दाज कए देलक जे नहि हम हिंदी नहि बूझैत छियै तऽ ओम्हर जेना आसाम गौहाटी सभ दिस जे हमसभ बाइ दी वे कखनहु काल चलि गेलहुँ घूमै तूमै लेल तऽ ओम्हुरका भाषामे जे छै से एम्हुरका भाषामे तऽ जमीन आसमानके फर्क छै हमसभ जे किछु कहलहुँ तऽ ओसभ बुझबे नहि कयलक जँ किछु बुझबो कयलक तऽ ओकरा नजरअन्दाज कए देलक जे हम अहाँके भाषा नहि बुझैत छी तऽ आब ओतय कतहु कतहु हमसभ जे छै से मतलब जेना करछुए देखेनाइ छै तऽ ओकरसभक किछो छै कयनाइ हमरासभके जे छै से ओकरा किछु कहै छियै तऽ ओ सामान लए कऽ देखाए कऽ ओकरा ओहि हिसाबसँ जे छै से ओकरा सभसँ बात करय पड़ै छै तखन एहि चीजकेँ बूझि पबै छियै तऽ एहिमे जे छै से जेना पढ़ाइए लिखाइ होइ छै तऽ सरकारके एकटा व्यवस्था दैके चाही जे नहि एहि भाषाकेँ सेहो जे छै से एहि पढ़ाइमे जोड़ल जाय जे एहि चीजसँ ओहि क्षेत्रक अगर लोक अयतै तऽ मानि लिअ कतेक आदमीकेँ पानिए पीनाइ छै जेना हम एक बेर गेल रहौँ मद्रास तऽ ओहिठिमा जेना खाना खाते हैं ओकरा ओसभ कहै छै कुटा आइ तू आब एतुक्का लोक तऽ ई चीज बूझि नहि पयतै ओहीमे ओकरासभके जे छै से किछु ओही वर्डमे जे छै से गलतो भाषा गारि जकरा अपनासभ कहै छियै सेहो होइ छै तऽ उएह चीज अगर जेना ओहीठाम एकटा बगलमे छलथि हे कहलथि जे कुटा आइ तू कहियौ तऽ खाना खेनाइ आ बूटा आइ तू कहियौ तऽ ओ गारि भए जाइ छै तऽ एम्हुरका लोक अगर एहि चीजके वर्डकेँ यूज केलकै बाइ दी वे अगर बजयमे ओकरा मिसयूज भेलै तऽ ओम्हुरका लोक तऽ मारैओके कोशिश करै छै जे नहि ई सार हमरा गारि पढ़लकौ हेँ एकरा मारि देल जाय तऽ सरकारके एकटा ई प्रावधान कयल जाय जेना भारतके भाषा हिंदी छै हिंदीके जे छै से पूरा देश मऽ या मैथिलिए छै तऽ मैथलिओके एकटा किताब जे छै से पूरा देशमे लागू कयल जाय जे एहि क्षेत्रक अगर लोक ओहि क्षेत्रमे जाइ छै तऽ ठीक छै बाजि नहि पयतै तऽ कमसँ कम अगर इसकुलमे ओ पढ़ने रहतै तऽ बूझि तऽ पयतै जे हँ ई भाषा बाजि रहल छै जे ओहिके लेल जे छै से कतहु ने कतहु लोककेँ दिक्कतके सामना नहि कए पयतै जेना कोनो एरिया काट मारवला छै अगिला कहै छै जे फल्लाँ एरियामे अहाँ नहि जाउ अहाँकेँ लूटि लेत लेकिन ई आदमी ओ भाषा बुझिए नहि पबै छै जे ओकरा ओ बुझेतै या हम जे ककरहुसँ पुछबै जे हौ फल्लाँ एरियामे हम जा रहल छियै से फल्लाँ एरिया सही छै ओ हमर भाषा बूझि नहि पबै छै जे हमरा कोनो एड्रेस पता बतेतै तऽ सरकारके एहि सभ चीजपर मे ध्यान दैत ओइसभ चीजके जे छै से व्यवस्था करयके चाही जे जतयके जे भाषा छै जँ अगर विभिन्न प्रकारके भारतमे भाषा छै ओहि हिसाबसँ हर राज्यमे जे छै से ओहि हिसाबसँ किताब दैके चाही जे ओहि आ तरहके पढ़ाइके व्यवस्था करयके चाही कि ओहिठुनका लोक ओहि भाषाके अनुसरण सेहो कए पबै ओतय दु ब् बाहरी लोककेँ ओहिठिमा तकलीफ नहि होइके चाही